हमरा बगलमे अपनेके कर्णपुरसँ चारि पाँच किलोमीटर दूर तिल्हेश्वर स्थान छै जेकि काफी मने जागृत छथि भोलाबाबाके मन्दिर छनि आओर काफी मने ओहिठाम मनोकामना पूर्ण होइ छै एहिठाम बगलमे अपनेके महिषी छै जाहिठाम तारापीठ छै ओतऽ माँ भगवतीकेँ पूजा होइ छनि माँ भगवतीकेँ बलि पड़ै छनि ओहो काफी जागरुक छथि जे मनोकामना लए कऽ जायब ओ लगभग पूरा होइ छै आओर ओहिठामके पेड़ा आओर दही काफी नामी छै जे अपनेके पूजा कयलाके बाद लगभग लोग खैबाके प्रयास करै छथि आओर हमरा बुझबामे अबैए जे ओते बढ़िआँ पेड़ा दहीसँ एहि इलाकामे नहि भेटै छै जते बढ़िआँ ओतऽ भेट रहलैए ओकर बाद अपनेके सिङ्घेश्वर स्थान छै जे भोलाबाबाके मन्दिर छनि महादेवके मन्दिर छनि जतऽ कि अपनेके काफी मने विवाह जनेउ वगैरह जे छै से ओहिठाम मान्यताप्राप्त मन्दिर छै जे अपनेके रजिस्ट्रेशन कराबियौ तखने विवाहके अपनेके पूर्जी भेटत सए डेढ़ सए तकके रजिस्ट्रेशन होइ छै आओर सरकारी अपनेके ओकरा मान्यता छै जे अपनेके ओहिठाम विवाहकेँ रजिस्ट्रेशन कराकऽ ओकर मान्यता छै सिङ्घेश्वरके तऽ काफी मने ओ स्थल बढ़िआँ छै आओर काफी फेमस सिङ्घेश्वर स्थान छै काफी भीड़ जुटै छै ओहिठाम बगलमे पोखरि छै जकर कि माछ अपनेके मारल नहि जाइ छै लोक काफी अपने जेबै तऽ देखबामे भेटत जे माछ ओनाही सबटा किनारमे तैर रहलैए अपनेके किछु खैबाके ओहिठाम देबै तऽ छिटबै तऽ ओ सबटा माछ जे छै से अपनेके आरामसँ खायत आओर अपने ओकर आनन्द लैत रहबै इएह हमर तीन चारिटा स्थल यऽ जे बहुत ही फेमस यऽ आओर देखऽ योग्य यऽ घुमै योग्य यऽ पूजा करऽ योग्य यऽ आओर एहि समयमे बुझियौ तऽ सिङ्घेश्वर स्थानमे पूजा करबामे बहुत ही मेहनत होएत लेकिन ओहिठाम पहुँचलाके बाद अपनेके काफी शान्ति आओर सुकून मिलत